हांव जेन्ना केन्ना सेंटरांत वयता न्हय तेन्ना म्हाका चड जर त्रास आसत जाल्यार सिसटरी म्हणटात तुमी पयली डॉक्टराक मेळा आनी डॉक्टर आमकां बरे तरेन हॅल्प करता कितें जालां कितें विचारता आनी बरें ट्रिटमँट करता आनी आमचो सुबोध डॉक्टर आसा तो खूब कॅर घेता लोकांची तश्योच सिस्टरी थंयसरल्यो बऱ्यो करतात सगळ्यांक जाणटी सुद्दां गेलीं जाल्यार तांकां उबीं रावचीं पडना तांकां पयलीं धाडटात डॉक्टरा कडेन आनी थंय बऱ्यांतली बरी निवळसाण आसता केन्नाय जर एमरजंसी आसत जाल्यार एम्बुलंसीक फोन केले काय एम्बुलंस बेगींतल्या बेगीन आमचे कडेन पावता अशे तरेन आमकां हॅल्थ कॅर आसा तें बरे तरेन आमची सेवा करता दिवाडे गांवांत खूब तरेन सुधारणां केल्यात हॅल्थ कॅरान आनी एक न्हय जाल्यार दोन सेंटरां आसात आनी बरे तरेन लोकांक ट्रिटमेंट करतात आनी लोकूय खूश जातात आनी आमचो दोतोर बरो म्हणटात